سیلینڈر کی صحیح جگہ سلینڈر کو ہمیشہ سیدھا اور زمین پر رکھنا چاہیے اس لیے کبھی بھی جھک کر یا ہوریجینٹل پوزیشن میں نہ رکھیں سلنڈر کو ہمیشہ ہوا دار جگہ پر رکھیں تاکہ کسی گیس لیک کی صورت میں ہوا میں فرق آسانی سے محسوس ہو سکے دوسرا پائپ اور ریگولیٹر کی چیکنگ ربر پائپ اور چولہے اور سلنڈر کا در درمیان درمیاں ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی مارک والا ہو اور ہر ایک دو سال میں بدلا جائے ہر دفعہ نیا سلنڈر لگاتے وقت صبح والے پرانے پانی سے صبح والے پانی سے لیک چیک کریں اگر ببل بارے بنیں تو اس کے مت اس کا مطلب ہے کہ گیس لیک ہو رہی ہے کبھی بھی میچ اسٹک یا آگ سے لیک چیک نہ کریں تیسرا چولہا استعمال کرتے وقت احتیاط کبھی بھی چولہا چھوڑ کر گھر سے نہ نکلیں چولہا بند کرنے کے بعد ریگولیٹر بھی بند کریں بند کر دینا چاہیے لوز کریں جیسے دوپٹا لوز کپڑے جیسے دوپٹا ساڑی پہن کر کوکنگ سے پرہیز کریں چوتھا وینٹیلیشن ضروری ہے کچن میں ونڈوز اور ایگزاسٹ فین کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر گیس لیک ہو تو ہوا باہر جا سکے